एहिठाम सुप्रसिद्ध उग्रतारा मन्दिर आओर मण्डन मिश्रक गाम छै लोक बाहरसँ तऽ अबैत छै ढेरिक मगर जे किछु भी लोक बुझैत छै एहिठाम मात्र स्थानीय भाषाके प्रयोगसँ ही ईसभ पर्यटकके जे मार्गदर्शनक सुविधा छै से मात्र स्थानीय भाषा मैथिली वा हिन्दीमे बुझयवला लोक आबैत छथिन तऽ हिन्दी आ नहि तऽ किछु किछु अङ्ग्रेजिओ बुझयवला लोक आबैत छथिन तऽ अङ्ग्रेज़ी एकर अतिरिक्त एहिठाम कोनो भाषाके ने प्रयोग भऽ रहलै हेँ ने व्यवस्था छै आर लोको तहिना अन्य भाषाके कमे नहिएके बराबर अबैत छै तैँ तैँ एहि भाषासँ अखन सामान्य स्थितिमे काज चलि जाइत छै चलि जाइत छै मगर एकरा भविष्यमे सुधार करैके वास्ते आर आर भाषाके लोकके आवश्यकता तऽ भविष्यमे हेतै सरकार ओकरो दिस ध्यान राखल जाउ उग्रतारा आओर मण्डन धामके समुचित विकासक सेहो व्यवस्था कयल जाउ